आमचे गांवांत पयली लायट काडटलीं जाल्यार आमकां वीज खातें पयली कळयतां तशेंच वीज कांपनता ताजो खूब परिणाम जाता जेवणाक आमकां त्रास जाता मिक्सर लावपाचो उरता खूब जाणांक तो आमकां लावपाक त्रास जाता मागीर ताचे नंतर उजवाड घरांत सगळे काळोख जाता कित्या म्हळ्यार आमी इतलें लायटिची उजवाडाक रावून आयिल्ली मनीस तर अकस्मात ती लायट वतकीर आमकां काळोख काळोख अशें दिसता पूण एक जाग्यार अशें दिसता की पयलीचे लोक बाबा कशें म्हुणून काळखान रावतालें पयली ही वीज लायट नाशिली तेन्ना लोक कशी जगताले तर मेणवाती पण्टी हाजो उपयोग लोकांनी करचो असो म्हाका दिसता सगळ्यात लोकां कडेन इन्वर्टर आसतलेच अशें म्हुणून ना कित्याक थोड्याची परिस्थिती बरी उरता जें मिडल क्लास आसता गरीब आसता लोक तांकां इन्वर्टर परवडनां तर उजवाडा खातीर आमीं बरें बरेंचें पर्यावरणात जें आमचें कडेन चूल आसा मेणवात आसा पण्टी आसा अश्यो खूब तरे तरेच्यो आमकां विजेच्यो वीज निर्माण करप्यो घटक आसात तें आमी ताचो उपयोग करून जेन्ना आमची वीज वता घरची तेन्ना ताजो उजवाडा खातीर वापर करपाक शकतात